हैलो सर मैं विषीक पइ बात कर रहा था सर आप अमेज़न से बात कर रहे हैं ना मैंने आपके एप पर एक ऑर्डर दिया था और जो कि ऐसा समान मंगाया था जो कि बहुत नाज़ुक था और आपने उसकी पैकिंग भी ऐसे कि है जोकि घर पहुँचते पहुँचते ख़राब हो चुका है और वह मेरे काम का वह कुछ नहीं बचा है सर आप कुछ ऐसी वस्तु इसी तरह पैक करते हैं क्या यदि इसी तरह पैक करेंगे आप तो सभी वस्तुएं ख़राब हो जाएंगी और आपके एप पर रिटर्न ऑप्सन भी नहीं आ रहा है जिससे कि मैं रिटर्न कर सकूँ इसलिए आप मेरा पैसा रिटन करिए और प्लीज आप ऐसे पैक ना करें किसी भी समान को